فی الحال آپ کے پسندیدہ روحانی استاد کون ہیں آپ کو ان کے بارے میں کیسے پتا چلا میرے دوست فی الحال جو ہے ہمار ہم جو جن کو استاد مانتے ہیں وہ ہیں ہمارے حضرت الحاج سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ وہ ایک ال ایک سچے اسلام کے عاشق ہیں بس ہمیں جو ہیں ان کے بیانات ہمارے دل کو چھو جاتے ہیں اور جب ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہم ان کو صحیح پاتے ہیں ان کے بارے میں جب ہم نے ان کے بیان سنے تب ہمیں ان کا پتا چلا اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے مرید ہوں ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں ہماری جان بھی حاضر ہے مال بھی حاضر ہے